दिक्खो जनाब साढ़ा इंडिया इक बहुत ही बड्डा देश ऐ भारत साढ़ा देश जेह्का बहुत ही बड्डा होर इत्थें बहुत सारियां भाशां जेह्ड़ियां बोली जन्दियां न साढ़े जेह्ड़ियां लैंग्वेजां न ते बाई साढ़ियां जेह्ड़ियां स सैवन स्केडुल जेह्ड़ियां साढ़ियां बाई लैंग्वेजां न जेह्दे च साढ़ी आफिशियल लैंगुएज नैशनल लैंगुएज आई जेह्ड़ी साढ़ी हिंदी आई बाकी अज्जकल ते मैक्सिमम कम्म इंग्लिश न लेकिन साढ़ी आफिशियल लैंगुएज जेह्ड़ी ऐ हिंदी गै ते ओह्दे तो बाद दिक्खेआ जाए ते साढ़े जेह्ड़ियां बोह्त सारियां रीजनल लैंगुएजिसां न जेह्ड़ियां मतलब साढ़ियां जेह्ड़ियां बोह्त ज्यादा बोली जन्दियां जियां अपने जम्मू कश्मीर च दिक्खी लैओ साढ़े डोगरी बोली जन्दी कश्मीरी बोली जन्दी बाकी होर तुस अग्गें पिच्छें दिक्खी लैओ बाकी एह् पंजाब आह्ली साइड डेग्ा़ उठी जाओ ते पंजाबी बोली जन्दी थल्लै हरयाणवी बोली जन्दी गुजरात आह्ली साइड उठी जाओ उत्थै गुजरवाती गुजराती बोल्ली जन्दी वेस्ट बंगाल च बंगाली बोली जन्दी थल्लै तुस होर दिक्खो तां अपने जेह्ड़े साउथ आह्ली साइड उठी जाओ तां उत्थें अपनियां कन्नड़ बोली जन्दी तामिल बोली जन्दी होर जेह्ड़ी एह् लैंगुएज जेह्ड़ियां उत्थें बोलियां जन्दियां होर साढ़ा एह्दे कन्नै मतलब रीजनल एह् जेह्ड़ी डाइवस्टी लिंगुइस्टिक डाइवस्टी एह् ते एह्दे कन्नै होंदी गै होर असें चाहिदा के असें लैंगुएजां बेशक साढ़ियां लग्ग लग्ग न लेकिन असें इकजुट होइयै रौह्ना चाहिदा होर रौंह्नदे बी हैन साढ़ा इंडिया एह्डा बड्डा देश ऐ इन्नियां ज्यादा लैंगुएजां बोलियां जन्दियां लेकिन फिर बी लोक इक दुए गी मजहब गी इक दुए भाशा गी पूरा इक जेह्ड़ा कल्चर ऐ पूरी रेस्पेक्ट करदे ते इ'यै चाहिदा ताइयें साढ़ा एह्डा देश ऐ इक चला दा ठीक ठाक शैल अच्छी डेमोक्रेसी ऐ इद्धर होर बोह्त ज्यादा ठीक ऐ सारा सिस्टम इत्थें जेह्ड़ा अपना बहुत सारियां लैंगुएजां होरनें कारण जेह्ड़ी लोक न तां मतलब ओह् रीजनल अपने कल्चर लग्ग कल्चर डाइवस्टी जेह्ड़ी उंदी लग्ग लग्ग ऐ अपनी सारे लग्ग लग्ग न